आओर बहुत तरहके पूजा पाठ होइत अछि जेना जजुआरमे डीहवार बाबा प्रसिद्ध छथिन आओर मुजफ्फरपुरमे गरीब स्थान प्रसिद्ध छै गरीब स्थान भोले बाबाके मन्दिर अछि आओर सन्तोषी माताके मन्दिर अछि आओर हमरा गाममे डीहवार बाबा प्रसिद्ध छथिन काली माताके मन्दिर छै आओर हमरा गाममे विभिन्न विभिन्न प्रकारके देवी देवता स्थापित छथिन जेना आश्विनमे अश्विनी दुर्गा दुर्गा नवरात्रा होइत अछि आओर चैतमे चैत नवरात्रा होइत अछि आओर काली दिवालीमे काली पूजा होइत अछि आओर गणेश पूजा भी होइत अछि हमरा गाँव ग्रामीणमे क्षेत्रमे गणपति बप्पा भी अबैत छथिन आओर आओर कृष्ण जन्माष्टमी भी होइत अछि आओर विभिन्न विभिन्न प्रकारके देवी देवता हमरा ग्रामीण क्षेत्रमे स्थापित छथिन आओर हुनकर पूजा पाठ नियमतः होइत छै होइत अछि आओर हमर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ पूजा पाठ करैत छथिन ग्रामीण लोक आओर हुनका सभ मनोकामना पूर्ण होइत अछि हमर ग्रामी हमरा क्षेत्रमे डीहवार बाबा बहुत प्रसिद्ध छथिन आओर बहुत जगत जननी छथिन जगत जननी माता भी छथिन आओर बहुत सभके मनोकामना पूर्ण करैत छथिन जे मनोकामना मङ्गबै से पूरा होयत हमर सभके डीहवार बाबा ग्राम ग्राम देवता हमरसभके डीहवार बाबा छथि आओर कुल देवता भी डीहवार बाबा छथि हमरसभके आओर हमसभ बहुत नियमसँ पूजा पाठ करैत छी आओर डीहवार बाबा सभ मनोकामना पूरा करैत छथिन कोनो भी सङ्कट अबैत छै तऽ हुनकर नाम लैत छी तऽ टलि जाइए आओर सभ सङ्कटके निवारण करैत छथिन डीहवार बाबा